حیدر آباد میں ثقافتی اور سماجی روایت یہ ہے حیدر آباد میں اردو زبان اور تیلگو زبان کی بول ہے بول چال دونوں زبانیں بولی جاتی ہے یہاں پہ اور دونوں ملا کر تیلگو اور اردو ملا کر بھی بات کرتے ہیں یہ روایت ہے اور حیدر آباد میں پونال کا تہوار منایا جاتا ہے سنکرانتی منائی جاتی ہے سنکرانتی دونوں مل کے کرتے ہیں ہندو ہوں مسلم ہوں رسم و رواج دونوں کی بھی ایک جیسے ہے رسم و رواج میں

مختلف مذہبی رسومات میں رسمیں کرتے ہیں مشغول رہتی ہے پبلک اچھے سے عیدیں کرتے ہیں اچھے سے مل جل کے رہتے ہیں سماجی کام بھی کرتے ہیں سماجی کام ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک دوسرے کا خیال کرنا ایک دوسرے سے بول چال اچھے میٹھی بات کرنا گنگا جمنا تہذیب اختیار کرنا جو مثال ہے یہاں پہ گنگا جمنا تہذیب کی وہ برقرار رکھیں ہندو مسلم دونوں مل کر رہتے ہیں ایک مثال بن کے حیدر آباد میں